ना हांवें प्रत्यक्षांत केन्नाच योग्य रेखाटन वर्ग वा कार्यशाळा घेतिल्लो ना पूण म्हाका कलेची सदांच आवड आशिल्ली म्हजो चडसो रेखाटन अणभव घरांत वा शाळेंत हांवें स्वताच्या हातान केल्ल्या यत्नांतल्यान मेळ्ळां केन्ना केन्ना म्हाका म्हज्या चोपडे स्केच करपाक आवडटा आनी म्हाका औपचारीक प्रशिक्षण नासलें तरी रंग आनी साद्या डिजायनांचे प्रयोग करपाक म्हाका खूब आवडटा वर्गत सामील जावंक नासतना लेगीत हांवें स्वताच्या हातान सराव करून थोडी गजाली शिकलें एक म्हत्वाची गजाल म्हाका कळ्ळी ती म्हणल्यार की रेखाटन करपाक खूब धीर जाय पडटा सुरवेक म्हजी रेखाटना खरखरीत आनी असंतुलत दिसतालीं पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की बारीकसाणें लक्ष दिवचें पडटा आनी चित्रां ते तरेन काडची पडटात तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हजे परिणाम सुदारले आनीक एक गजाल म्हाका कळ्ळी ती म्हणल्यार चित्रकला किंवां रेखाटन करता आसतना निरीक्षण करप खूब म्हत्वाचें जेन्ना जेन्ना हांव कितेंय काडपाचो यत्न करता तेन्ना आकार सावळी आनी प्रमाण बारीकसाणेन पळोवपाची गरज आसता नाजाल्यार तें बरोबर भायर सरना